ग्रामीण संविदा समुदायों के द्वारा प्रतियोगिता का प्रयोजन करने से लोगो में खेल के प्रति प्रेम एवं एक दूसरे के प्रति भावनाओं का भी प्रदर्स प्रदर्शन दिखता है जिससे वो अपने खेल के द्वारा अपने दोस्तों या फिर अपने खेल के खिलाड़ियों के साथ अपनी एकता के द्वारा हर समुदाय के राज्यों से खेल जीतते हैं जिस तरह से वो अपने खेल का प्रदर्शन करते हुए अपने खिलाड़ियों के साथ और एक खिलाड़ी प्रतिरोधी खिलाड़ी को हराते हैं उसी तरह से वे अपने अंदर के सद्भावना को भी जागाते हैं जिस तरह से वो अपने साथ आठ या दस खिलाड़ियों के साथ कबड्डी ग्यारह खिलाड़ियों के साथ फुटबॉल और अन्य इत्यादि खेलों में भी प्रतिभाशाली होते हैं खेल के द्वारा वे अपने खिलाड़ियों को एक जैसा हीं सम्मान देते हैं जिस तरह से कि वो अपने लिए एक अलग ही पहचान बनाते हैं